ہلو گڈ مارننگ سر سر نیو اگروال ڈسپنسری سے بات کر رہے ہیں آپ سر مجھے پین اور ٹیپ چاہیے تھا لیکن وہ نیو اگروال کمپنی کی چاہیے سر تو سر آپ آپ کے پاس یہ پین ٹیپ بھی ہیں یا اس کے علاوہ دیگر اور بھی اشیاء فروخت کرتے ہیں سر مجھے نیو اگروال کمپنی کی پین اور ٹیپ چاہیے تھی تین درجن تو سر سر آڈر بھی لیتے ہیں آپ اچھا تو سر مجھے پین ٹیپ اور اسی طریقے سے شیزر شیزر ہیں آپ کے پاس اور پنچنگ مشین لیکن یہ یہ تمام چیزیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے جن کا نام لیا یعنی پین ہے ٹیپ ہے شیزر ہے پنچنگ مشین ہے یہ نیو اگروال کمپنی کی چاہیے تو سر سر آڈر لکھ لکھیے میں میں آڈر لکھواتا دیتا ہوں آپ آڈر لکھیے دو درجن پین چاہیے اور تین درجن ٹیپ چاہیے چار درجن شیزر چاہیے نیو اگروال کمپنی کی اور ایک درجن پنچنگ مشین سر یہ یہ یہ تمام نیو اگروال کمپنی کی ہیں اور ساتھ میں یہ کہ ڈلیوری فری ہوگی یا اس کا الگ سے معاوضہ دینا پڑے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو سر میں ابھی آپ سے آؤں گا آپ کی دوکان پہ ان شاء اللہ یا کسی کو بھیجوں گا ٹھیک گڈ مارننگ سر گڈ مارننگ سر